नमस्ते मैम नमस्ते हाँ मुझे बेड खरीदना है कितने में कितने का दोगी हाँ हमको बेड लेना है

हमको डबल बेड चाहिए और सुइया दानी चाहिए ठीक ठीक और पेटी चाहिए और सुइया दानी का क्या दाम है

वह दस हज़ार वाला दे दीजिए ईया दानी और पेटी का मैम

बड़ी पेटी चाहिए हमको अच्छे और अलमारी का दाम कितना है अच्छे और पंखे पंखा कितने का दोगी

और कूलर और फ्रीज अच्छे और सोफा सेट हाँ सोफा सेट कितने का दोगी अच्छे बीस हज़ार वाला दे दो हमें हाँ सोफा सेट और टी भी बड़ी बाली कितने का मिलेगा नहीं फ्रीज लेना है नहीं बड़ी बाली टी भी चाहिए

कितने का टी भी सेट मिल जाएगा

अच्छा और सामान आपके यहाँ मिल जाएगा आओ तो फिर मुझे परसों चाहिए अच्छा ठीक है नमस्ते